ہلو کیا آپ بجلی دفتر سے بول رہے ہیں جی مجھے ایک کمپلین رجسٹر کرانی ہے میں ہمدرد نگر کے بلاک بی میں رہتا ہوں ہاؤس نمبر فورٹی تھری میری بلڈنگ کی لائٹ جا چکی ہے کچھ الیکٹرک شاٹ سرکٹ شارٹ سرکٹ ٹائپ کا ہوا تھا کچھ ایسا لگا کہ کیا اسپارک ہوا اور سڈنلی میری لائٹ چلی گئی ہے بلڈنگ کی اور آس پاس کی بھی چلی گئی ہے تو اگر آپ اس کو ذرا دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا پرابلم آ سکتی ہے کیا کیا ہوا ہے اس کا کیا سولوشن ہے مجھے بتائیں ذرا اس کے بارے میں کیونکہ مجھے ابھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے جس کے لیے مجھے وائی فائی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پاور کی ضرورت ہے تو مجھے جلدی ہی اس کا سولوشن چاہیے تو آپ ذرا مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ کیا پرابلم ہے اور کتنا وقت لگ سکتا ہے اس کو صحیح ہونے میں اور اپنی ایک ٹیم کو یہاں بھیجیں تاکہ میرا پرابلم سولو ہو جائے جلدی ذرا مہربانی ہوگی بہت جلدی جلدی کریں ذرا آپ